हरि ऊं वेदांत भाऊ मां विकास थो ॻाल्हायां मां तव्हां खे फ़ोन इन करे कयो त मां तव्हां खे ॿुधाइणु चाहियां पोइ त मां जेको हिन हफ़्ते मेट्रेस वरितो आहे त उन में मुंहिंजो एक्पीरियंस कीअं रहियो आहे मां स्लीप वेल कंपनी जो सिक्स बाय सिक्स जो डबल बेड मेट्रेस वरितो आहे इहो छह इंच थिक्नेस वारो आहे ऐं ॾाढी सुठी क्वालिटी निकिती आहे इन में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमालु हिननि कई आहे तव्हां कहिड़े पासे बि यूज़ कयो उन में छा थो थिए त सियारे में हीउ तव्हां खे गरम रखंदो ऐं ऊन्हारे में गर्मियुनि में तव्हां खे थधो रखंदो ऐं असांखे यूस कंदे इनखे चार ॾींहं थी विया आहिनि असांजी निंढ जी क्वालिटी में ॾाढो बहितर थियो आहे सुबुह जो उठूं था न त पतो थो पए केॾी सुठी निंढ आयी आहे ऐं ब्लेंकट विझण खां सुठो गर्मी असांखे थधि में इन मेट्रेस मां थी मिले रिकमंड कंदमि तव्हां जे घर में जेके बि मेट्रेस आहिनि सभु बदिली करे इहे लॻायो मां बि अॻिते इहा ई वठंदमि हरि ऊं